आं आंनि बिनानावखौ गोसोबादि फरायजानो लुबैयो बिथाङा गावनि गोसोबादि बेसेबां फरायो गोसो इसिबां फरायजानो लुबैयो हमना लादो एम ए बिए बि एड एम एड एम फिल पी एइच डी आं बिदि फरायजानो लुबैयो मानोना मानोना आथिखालाव हौवा आरो हिन्जाव जेबो फारागथि गैया सोलोंथाइया समान मोनथाइ जोंनि भारतनि संबिजिराव लिरनाय दङ राइट टु एदुकेशन टु थावजेन नाइन दा बे हिसाबै हाय हौवा आरो हिन्जाव फारागथि खालामनाय गैया हौवाया जाय मोनथाइखौ मोनो सोलोंथाइयाव हिन्जावाबो बे मोन्थाइखौनो मोन्नो हायो बेनिखायनो आं आंनि बिनानावखौ हाय हौवाफ्रा जेरै सोलोंथाइ लायो गोजौ थाखोसिम हिन्जावफ्राबो बेबादिनो सोलोंथाइ लानो हायो हिसाबै हाय आं बिनानावखौ फरायजानो लुबैयो आं बिनानावनिफ्राय बेखौल' आसा खालामो जाहाथे बिनानावा फरायखांनायनि उनाव हाय सासे गिदिर मानसि जाहाथे जाफुंसारनाय मानसि जिउआवहाय जानो हायो बिथाङा बेबादिनो जाहाथे गावनि गोसोजों फरायनायखौ फोजोबनानै जाहाथे इयुनाव हाय गावनि जिउ खांनायाव मोजां सुबिदा मोनो आरो बिदिनो समाजखौ सिबिग्रा ओनसोलखौ सिबिग्रा हादोरखौ नायग्रा हादोरखौ बेंगिरि बा हादोरनि सिङाव खामानि मावग्रा बेबादि सासे गिदिर व्यकति जानो हानाय सिमांखौ आं आसा खालामो सासे हिन्जाव फरायनायनि बाथ्रा फैब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया मानो होन्ना बुङोब्ला गोबां मानसियानो बायदिसिना जोंनि समाजाव हाय बुङो दोनै समाजाव हाय सानो हौवासाफोरखौ बांसिन हिन्जावफोरनिफ्राय बेसेन होनाय दिनै फिसा हिन्जाव जायोब्ला ओरै गुबुनावसो थांखागोन होन्नानै हाय बांद्राय फरायजानो लुबैया आरो बिदिनो हिन्जावसानि सायाव हाय बेबादिनो बायदिसिना मुं बांसावनायखौ आं खोनानो मोनदों नाथाय आं ना आंनि बिनानावनि सायाव बेबादि सान्नाय फैयाखै हौवा हिन्जाव बयबो समान सोलोंथाइखौ मोन्नांगौ समान मोनथाइखौ मोन्नांगौ आं बेखौल' सानो जाहाथे आं बयबो सुबुङानो हिन्जावफ्राबो गावसिनि बिथिङाव हाय सोलोंथाइखौ लानानै हाय बेबादि समाजाव जौगानाय फैयो मानोना लेखा रोङोब्लासो सोलोंथाइखौ लानो हायोब्लासो दिनै मोजां गाज्रि गियान खौ सान्नो हानाया जोंनियाव फैयो बेनिखायनो समाजावहाय माखासे खोमसि फोथायनायफोर दङ दा बेफोरखौ जों गोजान खालामनांगौब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङानो सोलोंथाइ गोनां व्यकति जानांगोन मोजां गुन थानाय सासे सुबुं जानांगोन जुदि बेफोरबादि थायोब्लासो जोंनि समाजनि जौगागोन आरो जोंनि बर' हारिया आरो जोंनि हारिया गुबुन हारिजों बेबादिनो फेर फाथिनो हानाय जागोन बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाइ लानाया हिन्जाव हौवानि फारागथि गैया आरो आं आंनि बिनानावखौहाय गावनि गोसोबादि सोलोंथाइखौ लानो लुबैजायो